पशु पालन में पशुओं का जो आहार है वो खली है दाना है भूसा है सूखी घाँस है ये पशु ज़्यादा मात्रा में खाते हैं खली इनके लिए बोहोत ज़्यादा फायदेमंद होती है और हरी घाँस और कहीं कहीं खाई जाती है सूखी घाँस कहीं कहीं खिलाई जाती है सोयाबीन भी इन लोगों को दिया जाता है पशुओं को यह इनकी आहार हैं मुझे पशुओं को खिलाने के लिए हरी घाँस फ़ायदेमंद लगती है सोयाबीन फायदेमंद लगता है यह दो चीज़ें अगर पशुओं को खिलाएंगे तो उनके स्वास्थय पशुओं का अच्छा रहेगा और वह स्वस्थ रहेंगे तो हर जगह अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से खिलाया जाता है अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में तो खली बहुतर ज़्यादा खिलाते हैं और हरी घाँस बहुत ज़्यादा खिलाते हैं ये दो चीजें बहुत ज़्यादा खिलाई जाती हैं तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु के हिसाब से पशुओं को खाना दिया जाता है तो बहुतायत में जो दिया जाता है वह मक्कई है सोयाबीन है और हरी घाँस और खली ये सबसे ज़्यादा पशुओं को दिया जाता है